हमारे यहाँ अनेक अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं जैसे हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है दिवाली पे हम रंगोली बनाते हैं दिया से दियों से अपना घर सजाते हैं फिर हम अनेक अनेक प्रकार के मतलब खाना बनाते हैं नाश्ता बनाते हैं और हमारे यहाँ होली जैसे होली पे हम गुझिया बनाते हैं उसके बाद हम लोग एक दूसरे को गले से लगाते हैं गुलाल लगाते हैं नए मतलब कपड़े पहनते हैं एक दूसरे के घर जाके हम लोग मिलते हैं गुलाल लगाते हैं और हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ का त्योहार अलग है अनेक अनेक राज्यों में अनेक अनेक देशों में अनले अना अलग अलग प्रकार के त्योहार होते हैं हमारे यहाँ दिवाली हो गया होली हो गया दशहरा हो गया शिवरात्रि हो गया और उसके बाद छठ पूजा हो गया छठ पूजा पे हम लोग पूजा करते हैं तीन दिन तक लोग व्रत रहते हैं डाल चढ़ता है पूजा होता है हम लोग के मतलब हम लोग के देश में अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और दूसरे राज्यों में दूसरे दूसरे शहरों में अलग अलग प्रकार के मनाए जा त्योहार मनाए जाते हैं हमारा वो हमारा अलग होता है उन लोगों का अलग होता है हमारे देश में ज़्यादातर प्रचलित है भोजपुरी सॉन्ग भोजपुरी सॉन्ग हम लोग के यहाँ ज़्यादातर लोग सुनते हैं भोजपुरी सॉन्ग अलग अलग देशों में अलग अलग इन लोग गाने सुने जाते हैं हमारे यहाँ अलग अलग मतलब हमारे यहाँ भोजपुरी ज़्यादातर भोजपुरी हम लोग के यहाँ फे़मस है और दूसरे गाँव में दूसरे शहरों में और दूसरे देशों में अलग अलग तरीके के सॉन्ग होते हैं लेकिन हम लोग के यहाँ ज़्यादातर हिन्दी सॉन्ग सुनते हम लोग ज़्यादातर भोजपुरी में मतलब ज़्यादातर हम लोग के यहाँ भोजपुरी ही होता है भोजपुरी ज़्यादातर लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं भोजपुरी को ही और हमारे यहाँ अनेक अनेक प्रकार के मतलब कपड़े होते हैं और दूसरे जगह के अलग होते हैं राजस्थान के अलग होते हैं जयपुर के अलग होते हैं और मतलब दे अलग अलग देशों के अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं हमारे यहाँ के अलग कपड़े होते हैं हम लोग का पोशाक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है सूट होता है हम लोग के मतलब हम लोग के कपड़े में सूट हो गया साड़ी हो गया धोती कुर्ता हो गया और हम लोग होली पे हम लोग कपड़े पहनते सूट पहनते हैं मम्मियाँ लोग साड़ी पहनती हैं और घर के जेन्स लोग धोती कुर्ता पहनते हैं कोई कुर्ता पायजामा पहनता है कोई जींस टी शर्ट पहनता है कोई कुछ पहनता है अलग अलग देशों मे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के पहनते हैं हम लोग के यहाँ ज़्यादातर यही सब पहनते हैं हमारे यहाँ की संस्कृतियाँ अलग हैं अनेक देशों की संस्कृतियाँ अलग हैं हम लोग के यहाँ ज़्यादातर पूजा पाठ किया जाता है ज़्यादातर यही सब किया जाता है और हमारे यहाँ पे किया जाता है पूजा पाठ उसके बाद किया जाता है एक दूसरे को हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा ही वो करते हैं अन्य अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के किए जाते हैं जैसे कि अब हमारे यहाँ भोजपुरी गानों को कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं कहीं कहीं भोजपुरी गाने को लोग पसंद ही नहीं करते हैं दूसरा सॉन्ग पसंद करते हैं कहीं पंजाबी सॉन्ग होता है तो कहीं कुछ कहीं इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं लोग कहीं ये दूसरा कुछ सुनते हैं ऐसे सुनते हैं हम लोग ज़्यादातर भोजपुरी मतलब हम लोग के बिहार में ज़्यादातर लोग भोजपुरी सुनना पसंद करते हैं और हम लोग के यहाँ भोजपुरी में मतलब एक अलग वो होता है भोजपुरी सॉन्ग सुनने में भी अच्छा लगता है कोई कोई बहुत ही वो होता है कोई कोई बहुत अच्छा होता है भोजपुरी सॉन्ग सुनने में ज़्यादातर मतलब अच्छा लगता है और हम लोग के बिहार में ज़्यादातर लोग भोजपुरी ही सुनते हैं हम लोग के बिहार में ज़्यादातर लोग सूट सलवार पहनते हैं और ज़्यादातर कुर्ती पहनते हैं और साड़ियाँ पहनते हैं अलग देशों में अलग शहरों में लोग जींस पहनते हैं शॉर्ट्स पहनते छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं लेकिन हमारे संस्कृति में ये सब नहीं है हम लोग सूट पहन के ये पहन के वो पहन के हम लोग ऐसे करते हैं